میری سب سے یادگار پرفامنس میرے اسکول میں ہوئی تھی ایک دفعہ جو میں نے اس میں پرفامنس میں پرفام کیا تھا تو وہ بہت ہی اچھی ہوئی تھی اور اس کا گانا تھا چک دے انڈیا تو ہم نے دیش بھکتی کے اوپر کری تھی وہ بہت ہی اچھے سے ہوئی تھی اور لوگوں نے بہت ہی ہمیں پروتساہت کیا ہمیں ایک پرائز ملا تھا ٹرافی بھی ملی تھی ہم لوگوں کو پوری ٹیم کو ہماری ہماری جو میم ہیں انہوں نے ہمیں بہت ہی سمانت کیا اور ہمارا انٹروڈکشن کرایا اسٹیج پہ ہمیں بہت اچھا لگا تھا وہ ایونٹ کر کے کیونکہ جو ہمارا وہ ایونٹ تھا بہت ہی اچھا رہا تھا تو وہ میم نے ہمیں پروگرام کروانے کے بعد ہمیں ٹرافی دی تھی جس میں ہماری پوری ٹیم کو ملی تھی وہ تو سرٹیفکٹس بھی ملے تھے ہمیں ہماری جو میم تھیں پرنسپل میم انہوں نے ہمارے لیے کلیپنگ کری تھی ہمیں بہت سمان ملا تھا ہمیں بہت اچھا لگا تھا جب انہوں نے ہمارے لیے ایسا کیا تھا تو